अहाँ हम अपने लाइफ में रोची ड्रेसमैन आ गेम खेला जोकि ट्रेंडी गेम खेले हैं और एक अच्छा अनुभव करते हैं जैसे कि ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे सामने से कोई चीज़ आ जा रही है आ जा रही है जैसे खुद अनुभव होता है कि उसका साउण्ड और उसका आवाज और उसका थ्री डी क्रिएशन देखना हमको बहुत अच्छा लगता है अनुभव लगता है कि हमारे लिए रीयल रीयल टाइम और रीयल लाइफ में ऐसा चल रहा है अच्छा अनुभव होता है कि हमारी साइंस जो है ऐसे ऐसे गेम और ऐसे ऐसे स्लोग अविष्कारों का गेम करे जो बच्चों और हमारे लाइफ को एक मनोरंजन के रूप में अच्छा लगता है